ब्युटी पार्लर शितल नी हय म्हाका हॅर कटा खातीर आनी ब्लिचींग करपा खातीर हॅर कलर करपा खातीर अपोयंटमेंट बूक करपाक जाय आशिल्लो सो तुमची कोण हॅर स्टायलिस्ट अवॅलेबल आसा एट फोर अ क्लोक तेज्या पयली म्हाका अपोयंटमेंट करपाक मेळचो ना बिकोज म्हाका इवेंट आसा आं हां दोन तारीक बट तुमी चार चार वरांचो टायमींंग दिला तो मात्सो पयली जावूंक शकता बिकोज म्हाका एक लग्न अटँड करपाचें आसा तेज्या खातीर म्हाका म्हाजे केस ट्रीम आनी कलर करपाक जाय आशिल्ले आं बरें आनीक आनीक कितें फॅसिलीटीज अवॅलेबल आसां तुमच्यो म्हणजे तुमी कितें करतात तुमच्या पार्लरांत बरें आनी एक सांगात म्हाका जर हांवें कटींग आनी हॅर स्ट्रेटनींग जर केलें जाल्यार म्हाजो कितको टॉटल जावंक शकता हिशोब कितको जातलो म्हजो ऑके म्हजे बीलो नी लँत हॅर लायन आसा सो तुमचे कशें कितें तें तुमी सांगात आनी म्हजो अपोयंटमेंट बूक करात पुर्वा ऑके थँक्यू